हाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एक बार रंगोली बनाई हुई थी दीवाली का समय था मैं वैसे रंगोली नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है बनाना रंगोली में किस तरह से कलर भरते हैं कौन सा कलर भरते हैं मुझे हाथ से ही नहीं रंगोली बनानी आती थी पहले पर मैंने मैंने एक दो बार ट्राइ किया मुझे थोड़ा सा आया तो मुझे इन्टरेस्ट आया रंगोली बनाने में तो पिछले साल की दिवाली पर मैंने अपने घर में एक रंगोली बनाई तो मैंने उसमे मोर का जो पंख था मैं उसमे बत्तख बना रही थी और उसमे साइड की डिज़ाइन में मैं मोर के पंख बना रही थी तो उसमे मतलब मैं मैं मोर के पंख नहीं बना रही थी मैं तो नॉर्मल एक डिज़ाइन बना रही थी पंख जैसी पर उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं इस तरह से उसमें रंग फील कर दिए कि जब उसको देखा तो बाद में वह मोर के पंख जैसा दिखने लगा तो इतना अच्छा मुझे उसे समय लगा कि मैंने भूल से ही सही गलती से ही सही पर मैंने अच्छी रंगोली बनाई तो मेरा वह अनुभव काफ़ी अच्छा था